हॅं हैल्लो हॅं हॅं हम उत्कर्ष के परेंट्स बाजि रहल छी अच्छा

तऽ ओकरा लेल हॅं हॅं हॅं कहु हुं हॅं हॅं हॅं हुं आउ आ छै की हॅं आ छै छै की जे ओकरा जे अहाँ राखि लै छियै ने तऽ ओ कनी बरका भऽ गेल छै पैघ भऽ गेल छै आब आ बुझाइया एडमिशन भेलै ओकर कनी लेट सॅं

ओ आ हम त छी अनपढ़ हम तऽ बुझै नहि छियै जे हमर बच्चा कते मे पढ़ल अछि की मे कमजोर अछि की मे अछि ठीकठाक से तऽ बुझै नहि छियै

ओहि सॅं हमरा कोनो हॅं हॅं तऽ से कोनो बात नहि छै अगर हम पछुआल छी तऽ कोनो बात नहि छै हम तऽ अनपढ़ छी तऽ पछुआल छी अहाँसब ओकर टीचर छियै अहाँसब बुझै छियै अहाँसब ओकरा आगा बढ़ाबा के कोशिश करू

हॅं तऽ कोनो बात नहि छै हॅं

ठीक छै कोनो हॅं ठीक छै अहाँ सुधारू बच्चा के ठीक